اردو زبان میں بہت سے عام جملے اور محاوروں کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں ہمارے والدین کرتے ہیں ہمارے استاد کرتے ہیں ہمارے گھر والے کرتے ہیں اردو میں بہت سارے جملے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عید کا چاند ہو جانا بندر کیا جانے ادرک کا سواد اس طریقے کے بہت سارے جملے اردو زبان میں موجود ہیں جوہمارے جو ہمارے معاشرے میں سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں